جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں نے ابھی تک کن کن سبجیکٹس کی پڑھائی کی اور کن کن انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی کی اس کے علاوہ میں مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہوں اور اس وقت کس کورس میں اور کس کالج میں پڑھائی کر رہی ہوں تو میں نے فرسٹ سے لے کر ٹین پلس ٹو کی پڑھائی سینٹ پال انٹر کالج سے کی جو کہ شہجان پور میں ہی ہے اس کے بعد میری دلچسپی انگلش اور ہسٹری میں کافی زیادہ ہوئی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بے اے کروں گی بی اے کرنے کا نرڑے فیصلہ میں نے اس لیے لیا تھا کیونکہ مجھے یو پی ایس سی سول سروس میں آگے بننا تھا کچھ جو کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں آئی ایس آفیسر بن کے میں اپنے ملک واسیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور دیش میں کرپشن کو کم کرنا چاہتی ہوں اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا